टैक्नोलॉजीअ सां मुंहिंजे हिकु सुञातल माण्हूअ जी जेको हिकु कंटैंट क्रिएटर आहे ॾाढी मदद मिलयसि हुन यूट्यूब ऐं इंस्टाग्राम जो उपयोगु करे पंहिंजे धंधे खे खड़ो कयई हिननि प्लैटफॉर्मनि जी मदद सां उन्हीअ पंहिंजे रचनात्मकता जो व्यापक दर्शकनि ताईं पहुंचाए पाईंदा ऐं ब्रांड खे वधाइण में सफ़ल थिया विज्ञापन ऐं मर्चेडाइसिंग जे माध्यम सां उन्हनि आर्थिक लाभ बि अर्जितु कयो हिनखां अलावा डिजिटल उपकरणनि उन्हनि खे पंहिंजे कम खां वधीक कुशलता पूर्वक प्रबंधित करण में मदद कई